हमरा सबके जे छै जे अखनके सिलाइ बुनाइ शमे जे कठिनिइ होइ छै जे पहिलेके कपड़ामे आ अखनके कपड़ामे बहुत आकाश पतालके फरक छै पहिले हमर सभके जे पहिलका माँ सभ छलखिन माँके माँ सभ छलखिन ओ सभ जे छै से हाथसँ सिलाइ काटि कऽ करै छलखिन हँ आब जे छै से मशीन से सिलाइ करै छियनि लेकिन तैयो हेमिंग करऽ पड़ै छै आँखि पर पड़ै छै सुइ भोकाइ छै हाथ शमे लेकिन आब जे छै जे हमरा सबके एतेक कठिनाइ झेलला बादो जे छै से हमसब अपन बुनाइ आ बुनाइये सिलाइ कऽ रहल छी एकर सबके जे छै आगाँ के सुविधा जे छै से नहि छै किछु लेकिन बुनाइ बुनाइ जे करै छियै हमसब स्वीटर बुनेनाइ हाथ से बुनै छलियै काँटा से बुनै छलियै बहुत टाइम लगै छलै महीनो लागि जाइ छलै दुइयो महीना लागि जाइ छलै लेकिन अखन जे छै से मशीनके द्वारा भेटै छै सुविधामे मिल जाइ छै लेकिन एहिमे ओहिमे बहुत फर्क रहै छलनि बुनाइमे बहुत कठिनसँ लोक सिलाइ बुनाइ करै छै लेकिन अखन ओहि सभके तऽ कठिनाइके आसानीसँ बला कोनो एहेन चीज नहि अखन तक भेलनि सुबिधा सिलाइमे पएर दुखा जाइ छनि डाँर दुखा जाइ छनि बैसल बैसल तैयो हमसब कठिनाइ शके सामना कऽ कऽ सिलाइ बुनाइ करै छी कपड़ा सऽ सब पर सिलाइ बुनाइके फरमा पर हमसभ फूल बनाबै छी इएह सब कठिनाइ होइ छैनि ओहिसँ पर लेकिन कठिनाइ के कम करैके लेल अखैन तक कोनो सुविधा नइ भेल अइछ